हंजी साढ़े जम्मू दी बी बड़ी पापूलेशन होई गेदी ऐ ते ओह्दी बजह् कन्नै कुछ चंगियां गल्लां बी हैन ते किश माढ़ियां बी होंदिया हून तुसेंगी पता ऐ कि जैदा दुनिया होग ते फिर बच्चें गी बी नौकरी नाकरियां थोड़ियां घट्ट गै थोह्दियां न ते कम्म काज बी थोह्ड़ा घट्टी गै जंदे न फिर क्योंकि कम्पीटीशन बी फिर बड़ा बधी जंदा ऐ बच्चें दा ते इक दुऐ कोला अग्गें बढ़ने दी गै इ'नें गी इ'यां रौंह्दी दौड़ भाई हून बच्चे बी केह् करन फिर जित्थै पापुलेशन जैदा होग ते उत्थै बच्चे बी फिर थोह्डे़ आई जंदे न जैदा इ'यां दौड़ बिच्च ते कम्म काज बी थोह्ड़े घट्ट गै न कोई इन्ने कम्म बी हैनी हैन ते ओह्दी बजह् कन्नै थोह्ड़ी बेरोजगारी बी फिर बधी जंदी ऐ ते बच्चे पढ़े लिखे बी इन्नां खज्जल गै होआ दे न कोई इन्ने नौकरी नाकरियां बी हैनी हैन ते ते ऐ बी एह् कि चलो जे पापुलेशन जैदा ऐ ते जैदा कोई कम्म शम्म बंदे ने करना होए कोई इन्नां ते लेबर शेबर जां कुछ बी इन्नां थ्होई जंदी ऐ थोह्ड़ी ते होर एह्दे बिच्च थोह्ड़ा जेह्ड़ा समझो कि जिन्नां अजकल्ल कोई इक परोआर होए ते कमाने आह्ला कोई इक होए ते खाने आह्ले दस होन ते गरीबी बी बधदी गै बधदी ऐ फिर ते केइयें ते चलो जिन्नां बिजनस न जैदा बड्डे बड्डे ते बिजनस मैन जां कोई जैदा नौकरी चाकरियें आह्ले न ओह् ते चलो ठीक न लेकिन जेह्ड़े फिर गरीब बंदा होए ते फिर ओह् भलेआं गै मरोई जंदा ऐ एह्दे बिच्च क्योंकि जिल्लै कम्म काज नेईं होए ते घर च ते मिम्बर जैदा होन ते उत्थै ते गरीबी छानी गै छानी ऐ ते इस वास्ते जैदा बी पापुलेशन दा इ'यै स्हाब रौंहदा भाई कि सानूं इन्ने ओह् मतलब कि नेईं मिली सकदे मौके अपने औने जाने च ते रश बड़ा रौंह्दा ट्रैफिक बड़ा रौंह्दा ते कुतै जाना होए ते ट्रैफिक ट्रैफिक बी बड़ा रौंहदा ऐ ते ओहदी बजह् कन्नै औने जाने च बी मुश्कल होंदी ऐ स्कूलें कालजें च बच्चें गी अडमिशनें दी बी मुश्कल हर इक चीज दी मुश्कल होई जंदी जे पापुलेशन जैदा होए ते क्योंकि इन्ना बी ते अजकल्ल कंम्पीटिशन गै बड़ा बधी गेदा ऐ ते चलो जित्थै एरिये च थोह्ड़े लोक घट्ट होन ते उत्थै मौके बी मिली जंदे न लोकें गी अपने कम्म कुम्म करने दे नौकरियां करने दे ते जित्थै जैदा होए लोक ते उत्थै फिर कंपीटीशन बी बधी जंदे न ते इस वास्ते बेरोजगारी बी इक मेन मुद्दा बनी जंदा ऐ फिर इस लेई चीजें च ते बेरोजगारी ते बैसे जैदा गै जैदा बड्डा मुद्दा ऐ ते पढ़े लिखे बच्चे न ते होर बी बड़ी चीजें दा फर्क पौंदा ऐ बंदे दा खान पीन पार्याबरण उप्पर बी एह्दा फर्क पौंदा ऐ धुआं धुआं ते बड़ा कुछ गै इसलै अस करी सकने आं भाई ते इस बास्तै हून ओह् आक्खी ते किश निं सकदे अस लेकिन एह् ऐ कि अपने आप च थोह्ड़ा भाई करना चाहिदा थोह्ड़ा जिद्धर पापुलेशन जैदा होए फैसीलिटियां बी थोह्ड़ियां जैदा देनियां चाहिदियां गौरमेंट ने ताकि उस जगह बी लोकें गी भाई थोड़ा मिली सके थोह्ड़ा अच्छा मिली सके ते जेह्ड़े अजकल्ल पढ़े लिखे बच्चे न उं'दे बास्ते चलो स्कीमां ते बड़ियां न आई दियां लेकिन भरपूर फायदा मिलना चाहिदा इं'दा लोकें गी ते ऐसी गल्ल निं है बड़े अच्छे अच्छे कदम बी चुकाए गे न लेकिन ओह् निं कीता है ना ते एह् है कि पापुलेशन जैदा होने दी बजह् कन्नै बड़ी गै सारी एह् ना मतलब कि परेशानियां बी बनदियां ते फायदे बी होंदे एह्दे नै ते इस बास्ते असें ओह् निं करना ऐ भाई चलो ठीक ऐ जि'यां बी चलग चलाना हून कम्म